ہاں یہ سچ ہے کہ مئو بنکروں کا شہر ہے اور یہاں پر زیادہ تعداد بنکروں کی ہی ہے اور سب لوگ ساڑی کے ہی پیشے سے جڑے ہوئے ہیں میں بھی اِس پیشے سے جڑا ہُوا تھا اور ساتھ ہی ساتھ تعلیم بھی حاصل کر رہا تھا لیکن میں نے ایک چیز محسوس کی اور جو دیکھی میں نے وہ یہ کہ سن دو ہزار پانچ تک مئو کے ساڑی کا کاروبار بہت ہی اُٹھا پہ اونچا پہ تھا اور بہت مطلب تیزی تھی اُس میں اور اُس کو لے کر کے مئو کے بچے تعلیمی میدان میں بہت پیچھے تھے کاروبار سے زیادہ تر جڑے ہوئے تھے کیوِں کہ پیسے کی آمد زیادہ تھی لیکن دو ہزار پانچ کے بعد جب مئو کا کاروبار تھوڑا سا پست ہُوا تو پھر اُس کے بعد لوگوں نے تیزی سے قدم بڑھایا تعلیم کی طرف اور دو ہزار پانچ سے لے کے اب تک ہمارے مئو میں الحمد اللہ پی ایچ ڈی اور ایم فل اور آئی ایس پی سی ایس کی تعداد بہت زیادہ ہو چُکی ہے جہاں تک مجھے ایک اندازہ ہے کہ دو ہزار پانچ سے لے کے اب تک پی ایچ ڈی اور ایم فل کرنے والوں کی تعداد تقریباً چار سو پانچ سو کے پار ہے اور آئی ایس پی سی ایس بھی چھ یا سات ہو چُکے ہیں ہمارے مئو شہر میں اور آج یہ پیشہ بہت پست ہو چُکا اُس کی وجہ یہ ہے کہ ساڑی کے کاروبار میں زیادہ تر اُدھاری کا معاملہ بہت زیادہ ہوتا ہے جو بھی پارٹیاں باہر کی آتی ہیں اُن سے کوئی شناسائی نہیں ہوتی ہے پہچان نہیں ہوتی بس ایک پروف ہوتا ہے کہ ہاں ہم بنارس سے آئے ہیں دِلی سے آئے ہیں لکھنؤ سے آئے ہیں مدراس سے آئے ہیں چنئی سے آئے ہیں بس یہ ایک پروف ہوتا ہے اور پیسہ اُس میں بہت زیادہ لوگوں کا باقی لگ جاتا تھا اور پیسے کی واپسی نہیں ہو پاتی تھی اور اگر پیسے کی ڈمانڈ ہو تو ساڑیاں واپس آ جاتی تھیں جس کی وجہ سے یہ کاروبار اِس وقت بہت ڈاؤن چل رہا ہے لیکن الحمد اللہ یہ پیشہ بہت کامیاب ہے کیوں کہ ہمارے مئو شہر کی جو لڑکیاں ہیں یا عورتیں ہیں اپنے گھر میں پردے میں رہ کر کے یہ کاروبار کرتی ہیں اور مرد بھی اِس کاروبار سے جڑے ہوئے ہیں تو اِس طریقے سے یہ کاروبار پیٹ چلانے کے لیے بہت بہتر ہے اور پردے میں رہ کر کے یہ کام کرنے لیے بھی بہت بہتر ہے